सारिजेननाय एबा जोनोम जागोदान गथ'फोरा मैला गोनां एबा खेस्रा बारिफोराव बा गाज्रि जिफोर बाहायखोन्दा जिफोरजों बामोब्ला एबा फिनोब्ला बिसोरनि मोदोमफोराव माखासे बिजानुफोरा साबफानो हायो एबा लोमजानाय बायदि बेरामफोर सोमजिनाय जायो बिनि थाखाय जों माखासे मोजां जायगा एबा साखोन सिखोन जायगोफोराव लाखिनांगोन मोजां जिफोरजों आदर लानांगोन गथ'खौ फुथुनाय समफ्राव मुसारिफोर खोंनांगोन जिफोरजों खोबनांगोन बिफोरबादि साखोन सिखोन लाखियोब्लासो जोङो जोंनि गथ'फोरखौ जोनोम जागोदान गथ'फोरखौ लोमजानाय साजानाय बायदि बिथिंनिफ्राय रैखा खालामनो हागोन